دنیا میں کئی شعبوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہر شعبے کو متأثر کیا ہے علم و تعلیم صنعت معلوماتی صنعت صحت گواہیاں دینے کے طریقے سب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اقتصادی تبدیلیاں بھی نئے مارکیٹس نئے کاروبار نمائندگی کے طریقے اور دولت کے منصوبے میں تبدیلیاں دنیا کے معاشی منڈی کو متأثر کر رہی ہے سماجی تبدیلی و ترقی کے ساتھ سماج میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں لوگوں کے رویے تصورات اور اقدار میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جیو پالیٹک میں بھی سیاسی خارجی سیاست میں تبدیلیاں بھی دنیا کو متأثر کر رہی ہیں مثلآٓ رہبری کے تبادلے دولتی تعلقات کے معاہدے اور علاقائی تنازعات کی صورت حال میں تبدلیاں جلوایو حوادث آلودگی جنگ اور اشاعتی بیماریوں کے اثرات سے بھرپور ماحول میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ تبدیلیاں مل کر دنیا کو بدل رہی ہیں اور ان کے اثرات مستقبل کو بھی متأثر کریں گے